भारत में केतिरा ई ऐतिहासिक स्थल आहिनि जिनिजो थोरे में बयानि कजे थो हरिद्वार आहे सोमनाथ तीर्थ स्थान आहे जूनागढ़ में गिरनार तलाव रोड शकर ब़ाग ताजमहल अनेक क़िस्मनि जा ऐतिहासिक स्थल आहिनि जंहिंजो महत्वु पंहिंजो पंहिंजो आहे सोमनाथ जो मंदर पहिरियों शंकर भॻवान जो शिवलिंग जो आस्थानु आहे केतिरा ई माण्हू हर साल हुन ते दर्शनु करण अचनि था ऐं पंहिंजो जीवन धन्य बणाइनि था साॻे नमूने हरिद्वार में हुन सां गॾोगॾु गया में वञी पितरदान पिंडुदान कनि था ऐं पितरनि खे मोक्ष ॾियारिनि था हुन सां गॾोगॾु ॿिया बि केतिरा ऐतिहासिक स्थल आहिनि जिनिजो वर्णन थोरे में कजे थो त जीअं ताजमहल प्रेम जी निशानी साॻे नमूने दिल्लीअ में जेके बि ऐतिहासिक शयूं आहिनि उहे बि ॾिसण जहिड़ियूं आहिनि हिन सां गॾु लालकिलो क़ुतुब मीनार जामा मस्जिद केतिरा ई ॿिया बि भारत में ॾिसण जहिड़ा ऐतिहासिक स्थल आहिनि जिनिजो पंहिंजो पंहिंजो वजूदु आहे उते वञी करे यात्रा धाम ते केतिरा ई माण्हू वञनि था जूनागढ़ शहर बि ऐतिहासिक शहर आहे जंहिं में गिरनार पर्वत हुन गिरनार पर्वत जी तलहटीअ में शिवरात्रिअ जो मेलो लॻंदो आहे मथे केतिरा मंदर आहिनि रामसीता जो मंदरु अंबाजी माताजीअ जो मंदरु दत्तात्रेय भगवानजीअ जो आस्थानु राम मंदरु केतिरा ई मंदर आहिनि जूनागढ़ में ॿियो शक्कर बाग़ु तालाड़ा में जानवरनि जो ज़ू उहो बि ॾिसणु जहिड़ो आहे हुन सां गॾोगॾु त्रिवेणी संगम जिते माण्हू सनानु करे पंहिंजो धन्यता जो अनुभव कंदा आहिनि गुजरात जा ॿिया बि केतिरा ई आस्थान आहिनि जिनि ते घुमी सघिजे थो हिन सां गॾोगॾु महाराष्ट्र में बि केतिरा शिवलिंग आहिनि नासिक जो शिवलिंग शिरडी शिरडी बाबा साईं बाबा जो मंदरु शनिदेव जो शिंगणापुर में मंदरु हुन आस्थान ते शनिदेव जी साढा सती हुनजो निवारण थींदो आहे गॾोगॾु उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन इहा स्थल बि किशनु भॻवान जो जनमु आस्थानु द्वारकापुरी सोने जी द्वारका जिते किशनु भॻवान बेट द्वारका किशनु भॻवान जे दर्शन जो महानु स्थल उते बि प्रवासी वञी पंहिंजी धन्यता जो अनुभव कंदा आहिनि सॼे हिन्दुस्तान में ॿिया बि केतिरा ई अहिड़ा ऐतिहासिक स्थल आहिनि जिते प्रवासी वञी ऐं छुटियूं मल्हाईंदा आहिनि गॾोगॾु ॿिया बि केतिरा आस्थान सॼे हिन्दुस्तान में जंहिंजो वर्णन थोरे में तव्हांखे ॿुधायो जेको सभिनी खे कमु लगंदो आहे ऐं घुमी सघंदा आहिनि धन्यवादु धन्यवादु धन्यवादु